जोंनि माबायाव धोरोमफोरा ख्रिस्टान दं अनुकुल दं आरो बाथौ दं आरो माबा दं हिन्दु दं ख्रिस्टान आरो माबा दङ जयगुरु आरो माबा रुपामनि दङ जोंनि माबायाव बुहुदता धोरोम दङ बेफोर धोरोमफोरा आलादा आलादा जोंनि बाथौआ बेलेग आरो ब्रह्म धोरोमफोरनिया बेलेक रुपामनिया बेलेग आरो माबाया बेलेग ख्रिस्टानफोरा बेलेग जोङो आलादा आलादा नुयोर' दा जोङो बे जोंनि धोरोमफोरा बायदिसिना बेलेग बेलेग जायो ज' नङा बेफोरो धोरोमफोरा जोंनिया बेलेग बिसोरनिया बेलेग आरो हिन्दु मुसलिमफोरनिया बेलेग जों बिसोरनि धोरोमजों जोंनि बाथौ धोरोमजों हिन्दु धोरोमजों एख्खे नङा बाथौ मन्दिरफोरा बेलेक बेलेक गावबा गाव आलादा आलादा जोंफोरो बेफोरो जोंफोरनिया आरो बिबारजों बावो बाथौ मन्दिरफोर बाथौ मन्दिरा बिबारफोरजों होयो बिसोरनिया आरो मा माजों होयो जों बेखो मिथिया जोंफोरनिया बाथौ धोरोमनिया जोङो बिबारजों बावो जोंफोरो बुहुदता आरो धोरोम दं नालाय जोंफोर बेफोरखो मिथिया दा बेफोर धोरोमफोरखौ जोंफोरो जोंफोरनिखौसो मिथिगौ जोंथ' बिसोरनिखौ मिथिया आरो जोङो दा मुसलिमफोरनिया माबायदि ब्रह्म धोरोमनिया माबायदि ख्रिस्टाननिया माबायदि जों बेफोरखौ एख' मिथिया दा जोंफोरो बाथौ नालाय जों बाथौनिखौ मिथिगौ जोंफोर दा बिसोरनि धोरोमफोरखौ जों मिथियार' दा जोंफोरो माबायदिहाय सिबियो माबायदिहाय फुजियो माबायदियै होयो माबायदि बावथाय मुवा होयो जों बेफोरनि थाखाय जों एख' मिथिया जों दा बाथौ नालाय जोङो बाथौनि माबाखौ माबायदि लाइजौखौ माबायदि बनांगौ बिबारखौ माबायदि होनांगौ बाउथाय मुवाखौ माबायदि होनांगौ जों बेनि थाखायल' मिथिगौ जोङो बुहुदता धोरोम दं नालाय जों बेफोरखौ मिथिया जोंफोर दा मिथिगौ जों बाथौनिखौल' मिथिगौ जों दा बाथौआव मा मा मुवा होनांगौ मा मा बेसाद होनांगौ जों बेफोरनि थाखायल' मिथिगौ दा जोङो मालायनि धोरोमफोरखौ जों मिथियार' जोंफोरा आरो बेफोराव हाबफेरनो मोनाखै थांफेरनो मोनाखै जों दा बाथौनिखौल' जोङो मिथिगौ जाहैयो जों दा बेलेक फोरनि माबाफोरखौ जों मिथिया जोङो दा जोंफोर बेफोराव थांगौमोन ख्रिस्टानाव थांगौमोन ख्रिस्टानाव मिथिगौमोन अनुकुल धोरोमनाव थांगौमोन जों अनुकुल धोरोमनियाव मिथिगौमोन दा आरो जोङो रुपामनिनाव थांगोन रुपामनिनिखौ मिथिगौमोन जों दा बेनि थाखाय जोङो बायदि मैया दा बिसोरबा मा बेसादखौ बावो मा बेसादखौ होयो जों बेनि थाखाय जों एख' मिथिया जोंफोर दा बाथौ धोरोमखौल' जों मिथिगौ जोंफोर माबायदि बावनांगौ माबायदि माबानांगौ जों दा बेफोरखौल' मिथिगौ जों बेनि थाखाय एख' मिथिया आरो दा जोङो दा जोंफोरो बाथौल' बाथौखौल' मिथिगौ जोङो दा बिसोरनि धोरोम बोरोमफोरखौ जों मिथिया जों दा बाथौखौल' मिथिगौर'